एक बार मैं भव्य में थी सब महिलाएँ मैं पहली बार मैं मेरी लड़की मेरा आदमी थे

घूमने टहलने के लिए गए थे तो मैं अचानक मेरी छोटी वाली बच्ची पेट में हो गई तो मेरा अचानक तबीयत बहुत खराब होने लगा धीरे धीरे करके बुखार टाइप में मैं इधर डॉक्टर दवा ली दो तीन दिन उससे नहीं आराम पड़ा फिर उधर गए डॉक्टर से दवा लिए उससे नहीं आराम पड़ा

क्या करें तीन चार डॉक्टर गई पानी वगैरह चढ़ा दिए दो बार नहीं रहा थोड़ा तो मैं अचानक फिर राखी का त्योहार आ गया तो मैं सोचा मैं जो राखी आने वाली थी मेरे भाई को बांधने को जाने का है तो मैंने दो साड़ी खरीदी तो वो दिए ब्लाउज सिलने के लिए सिल दिया लेके आई ऐसे रख कल मुझे राखी बांधने जाना है मैं खुश थी एकदम तो रात में मेरे चार सुबह चार शाम को चार बजे से मेरे सीने में दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा इतना दर्द होने लगा तो मैं बोला जाने दो तक दर्द कर रहा है खाने वाने का कुछ मन नहीं कर रहा था धीरे धीरे खाना छूट गया तो भिंडी की भाजी बनाई और रोटी वही बनाई और अपने बड़ी वाली लड़की को दी मैं नहीं खाई मैं नहीं खाई तो फिर मैं ऐसे सो गई बच्ची को लेके सो गई तो जब ग्यारह बजा रात में नाइट में गाड़ी चलाते थे हाफ शिफ्ट में तो आएँ मैं बोला आप ड्रेस मत निकालो मुझे ले चलो पहले हॉस्पिटल मेरा तबीयत बहुत खराब ये मेरा सीना वगैरह बहुत दर्द कर रहा है फट रहा है मुझसे सहा नहीं जा रहा है तब बोलें चल जाने दे ठीक हो जाएगा हम कहा नहीं तो तुरंत आए नीचे चाचा को बुलाएँ मेरे चाचा थे चचिया ससुर उनको बोले उनको बोले चाचा उठो ये बोल रही मेरा सीना दर्द कर रहा है फिर दोनों जन लेके गए अपने रिक्शे से लेके गए तब कल बिहान फिर रक्षाबंधन था तो नर्स लोग को बोल रही हूँ मेरा सीना दर्द कर रहा है हम लोग बच्चे को देख रही हैं माँ बच्चा ठीक है पेट में बच्चा ठीक है पेट में हमारा सीने में दर्द कर रहा है उसका ध्यान ही नहीं दे रही बच्चे को देख रही है तो कैसे कैसे किया तो उन क्या काम किए एक एक दवा दिए गरम पानी दी कही जाओ खालो जाओ दे दी खालिए चले आए दर्द नहीं बंद हुआ तो ऐसे ऐसे मैं बहुत घबरा गई तो लेके आए ऐसा रात बिताया मैंने पूरा रो रो के एकदम मेरा भाभी भईया बोली कानदेवली में रहते हैं उन लोग के पास फोन किए रातों रात दो बज रहा था मैं रोने लगी मैं बोले ऐसा ऐसा मेरा दिक्कत है मैं क्या करूँ मेरा नींद नहीं आ रहा मेरा दर्द हो रहा है तो कहें आएँ हम कहें नहीं फिर रात बहुत हो गई है जाने दो सुबह आना मेरे भईया भाभी पाँच बजे सुबह अपना रिक्शा लेके आ गए मेरे भाई मुझे उठा उठा के लेके गएँ तो बॉम्बे में रक्षा हॉस्पिटल थी मेरे भाई लोग नहाया नहा के चाय वाय पिया सुबह सात बजे आठ बजे खाना वाना कुछ नहीं खाया खाली चाय भर पिया नहा के मुझे लेके गया जाने के टाइम पे मेरा ई रिक्शा पंचर हो गया तो फिर दूसरा रिक्शा किए मेरे भाई दूसरे भाई वाला वो भी पंचर हो गया फिर तीसरा किए वो स्टार्ट ही नहीं हुआ मैं कहा देखो क्या हाल थी चौथे रिक्शा जा रहा था तो उसको हाथ मारे तो बैठाया मुझे हॉस्पिटल ले के गया पूरा एडमिट किया एडमिट वगैरह किया तो मुझे मेरे सीने में इतनी दर्द थी इतनी दर्द थी एक्स रे फिक्स रे सब कुछ कराए पेशाब रास्ते में नली डाल दिए थे मुंह में ऑक्सीजन लगा दिए थे कुछ आराम नहीं फटते जा रहा फटते जा रहा है उन लोग समझी नहीं रहे थे तो चार दिन थी चार दिन में एक लाख रुपया हो गया तैयार तो कैसे कैसे वहाँ से छुट्टी कराया एकदम हालत मेरी सीरियस हो गई तो वहाँ से छुट्टी करा के लेके सीधा मेरा जीजा टेक्सी चलाते हैं घाट के ऊपर रहते हैं तो वो नहीं आए मुझे देखे मैं रोने लगी उनको पकड़ी मैं मर जाऊँगी कहीं ले चलो तो उन पर साइन हॉस्पिटल से पहचान था तो वहीं लेके गए मैं अपनी टेकसी में सब लोग मिलके मेरे भाभी मेरे भाई मेरे बाप सब लोग तो वहाँ पे मेरा तुरंत चीड़ फाड़ होने लगा फटाफट ट्रेटमेंट चालू हो गया मेरा इलाज चालू वगैरह होने के बाद सब दवा अवा चालू तो क्या निकला दिल में होल तो मैं मैं इधर एडमिट थी दो महीना वगैरह मेरे पूरा एकदम हालत खराब हो गई थी कोमे में जैसे चली गई थी आई सी यू में डाल दिए थे सब शरीर हाथ पैर सब बांध दिए थे डॉक्टर लोग मतलब मिलके तो धीरे धीरे करके डॉक्टर भी जवाब दे दिया था मेरे साथ मेरे पेट में बच्ची थी डॉक्टर जवाब दे दिया मैं नहीं ये कर पाऊँगा भगवान को दुआ करो तो कैसे कैसे मेरा जान पे गिरने लगा तो सब दवा अवा वहाँ चालू दो महिना थी धीरे धीरे करके ठीक हो गई ठीक हुई आई तो बोला बच्चे होने के बाद चार महीने के बाद आपका हार्ट का आपरेशन होगा दिल का तो फिर वो उसका वही इलाज हुआ तब चार महीने की बच्ची हो गई मेरी तो मेरा आ गए दिल के ऑपरेशन हुआ हार्ट का तब सही सलामत से तब अब हूँ मैं अब घरे पे रहती हूँ ये खेती बारी जो है नॉर्मल मैं अपना धीरे धीरे कर लेती हूँ और वैसा वगैरह कुछ नहीं कर पाती हूँ जो है हिम्मत कर लेती हूँ क्या करें मजबूरी है दो बच्ची हैं मेरे पास दो लड़की एक लड़का लड़का छोटा है